گڈ ماننگ سر جی سر سر زمین چاہیے تھی ہمیں جی سر ہمیں جو ہے سہارنپور میں چاہیے زمین جی جی

جی جی سر ہمیں جو ہے جی جی سر ہمیں جو ہے تھوڑا سا مارکیٹ میں زمین چاہیے مال بنانا ہے شاپنگ مال جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں سر بس ہمیں تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زمین مل جائے اسی لیے ہم نے آپ کے پاس کال کیا ہے مناسب ریٹ میں ہمیں بس مناسب قیمت پہ زمین چاہیے ہمیں ہمیں مال بنانا ہے شاپنگ مال وغیرہ اور مارکیٹ میں اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے سر جی جی جی اچھا اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا

جی جی چلیے سر یہ بہت اچھا رہے گا آپ ایک کام کریں مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں اپنی جی جی مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں تو میں آپ سے جی جسیا بھی ہوگا میں آپ سے آفس میں آ کے بات کر لوں گا سر یہ ٹیمیں ایک چیز اور سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپن اور سہارنپور کے علاوہ کہیں اور اغر زمین لینا چاہیں تو کیا مل سکتی ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک چلیے چلیے چلیے چلیے بالکل سر آپ لوکیشن شیئر کر دیں مجھے جی دھنیہ واد شکریہ